مجھے سیرت کی کتاب بہت پسند ہے کیوں کہ ان سے ہمارے نبی محمد صلی اللّہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو آئے کس کام سے آئے تھے کیا کام کر کے دکھائے کیا کام کر کے دیکھایا کیا کرنا اسی لیے سیرت کی کتاب میں سارے واقعہ ہیں کہ ہمیں اسلام کیسے زندگی گزارنی چاہیے اسلام کیا ہے اللّہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہمارے نبی نے کیا کر کے دکھایا ہے کیا کرنے کے لیے کہا ہے اس سے جانکاری ہوتی ہے ہمارے نبی نے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سیرتُ النبی میں ہیں اسی لیے اس سے ہم کو تربیت ملتی ہے کہ ہمیں کیسے گزارنی چاہیے اور کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں ماننا چاہیے